पाणी खे ढकण जे लाइ ढकी रखे त सुठो लॻे थो उन खे छाणण जे लाइ छाणी में बि माण्हू छाणे सघे थो पर थी सघे थो उहा कपिड़े में बि छाणे सघे थो ऐं ढकियलु पाणी ॿियो माण्हू बि अचे थो चवंदो हिननि जे घर पाणी ढकियलु सुठे नमूने आहे सुठे नमूने खां छाणियल आहे इहा छाणियल पाणी छाणी में पीअण जे लाइ सेहत जे लाए बि वॾो सुठो आहे छो हमेशह ई माण्हू पाणी केर ढके रखे ऐं छाणे पीए छाणी में बि माण्हू छाड़े सघे थो थी सघे थो माण्हू न हुजे त माण्हू कपिड़े में बि ठाहे पाणी छाणे सघे थो छाणे करे ॿारनि खे बि पीआरे थो बीमारी खां माण्हू दूर थी सघे थो पंहिंजे घर ॿाहिरि छो वञूं पंहिंजो पाणे परहेज़ करे कपिड़े सां पाणी छाणे पीआरियूं छाणी में छाणे पीआरियूं कीअं बि करे सुठे नमूने सां ढके रखूं ऐं सभिनी जे लाइ छाणियल पाणी पीअण वॾो सुठो आहे